ईअं त धंधे जो योगदानु पंहिंजे देश मथां इलाही रहियो आहे ऐं उनसां देश त ठीकु पंहिंजे सॼे विश्व में भारत जो इलाही वॾो नालो आहे जीअं त तव्हां ॾिसो था की धंधे में पंहिंजे गुजरात में कपास जो उत्पादन सभिनिनि खां वधारे थींदो आहे उहो कपास पंहिंजे उत्पादन बि थींदो आहे सभिनी खां वधीक ऐं पाण उनखे एक्सपोर्ट बि कंदा आहियूं छो त पंहिंजे देश लाइ बि इलाही सुठो आहे ऐं ॿी त पाण ॾिसूं त धंधे में गुजरात में सूरत जो त डायमंड हीरे जो हीरे जो सॼो फ़िनीशिंग जो इलाही सुठो कमु कंदो आहे न उहो सॼे विश्व में प्रख्यात आहे ऐं हू सॼे देश में नम्बर वन ईंदो आहे ऐं गुजरात में पाण पंहिंजे कच्छ जी ॻाल्हि करुं त कच्छ में लूण जो उत्पादन थींदो आहे जेको त दुनिया भर में पाण एक्सपोर्ट कंदा आहियूं ऐं सॼे दु सॼी इंडिया में सॼी दुनिया इं में सॼे भारत में लूण जो उत्पादन में पंहिंजे कच्छ जो पेहिरियों नम्बर ईंदो आहे ऐं उहो मुंहिंजे लाइ इलाही गर्व जी ॻाल्हि आहे त मां हिते कच्छ जो वासी आहियां ऐं ॿियो त पाण ॾिसूं त पंहिंजो गुजरात पंहिंजो देश कृषी कृषी क्षेत्र में इलाही अॻियां आहे ऐं उनजो योगदानु सॼे देश में रहंदो आहे छो त कृषी पाण पंहिंजो देश कृषी प्रधान देश मञियो वेंदो आहे